बिजनेससब लोकके करना चाही बिजनेसो करलकै सब बुझि करि लेतै सबकिछु अच्छे होइ छै जे नीक लागै छै लोक ओ करै छै पिन्है छै ओढ़ै छै सबकिछु करै छै अपन जे बिजनेस करै छै अपन नीक लागै छै से करै छै खाइ पिए छै सबकिछु घर दुआरि सबकिछु बनबै छै सब कोइ बिजनेस करै छै तब ने बनबै छै एक कता टकाके आमद होइ छै तऽ अपन किछु खाइ छै किछु रखै छै